जोंहा आबैयाना जोंनो दाव रोसि बानायना होयोमोन दाव रोसियाव खिफि बेन्दों होयोमोन थिमफ्रि देना होयोमोन मस्ला बायदि सामब्राम गुफुर बिदिनो गोबां हाइजेंफोरखो होनानै रोसि फुदुंना होयोमोन आरोना बानलु फिसाजों आरो गोदोनि आबैयाथ' जोंनो खायसे थावखौबो होआमोन एखम्बा समाव थाव होआबालानो गासैबो बानलु बिलाइ जा होनांगौ बेखौ होबाय आरो दाव फिसाखौ गोदानानै ना रोसि फुदुंनानै होयोमोन जोंनो बिनि उनाव आरो अनला संना जाहोयोमोन आबैया अनलायाव दाव होयोमोन दावजों आरो लाइखौ होना होयोमोन फाख्रि जालायनायनो गोथाव सङोमोन एखम्बा मुला बेदर गोरानजोंबो सावना जाहोयोमोन आबैया जोंनो आरो सबाइ गोदोनि बुरैफ्राथ' बिराथ सबाइ मोजां मोनोमोन नालाय ओंखायनो जोंबो उन्दैआव आबै संनाय सबाइ मोनजादोंमोन सबाइखौ बिसोरो दाइरेक्त खारैजों रुयोमोन आरो ना गोरानखौबो होसन्नासो होखायोमोन गोदोनि मानसिफोरमोन नालाय ओंखायनो एखम्बा आरो ना गोरानजों आरामनो बानलु रोसिबो खालामना होयोमोन मस्लाफोरखौ मोजां होनानै गोदोनि मस्ला जेरै हाग्रायाव मानबायनाय सिमफ्रि फिफांनि फिथाइ आरो बानलु फिसा गोदोथ' बानलु फिसा मेरला मोनोमोन खिफि बेन्दोंफोरखौ होला बायनानै आराम रोसि खालामना होयोमोन गोथाव मोनोमोन जों गोदोनि आबैनि ओंख्रि ओंखाम संनायखो जागौ सानो दाबो एखम्बा गोसोखांबावब्लाथाय जा गोथाव गोथाव संना होयोमोन